इसकुलमे तऽ हमर सबसँ पसन्दीदा विषय इतिहास छै कियाकि अगर इतिहास हम पढ़बै ने तऽ हमरा बहुत सारा जानकारी अपन प्राचीन इतिहासके बारेमे जानकारी मिलि जाइ छै हमर पूर्वजके उत्पत्ति आओर मानव कइसे उत्पत्ति केलकै कहाँसँ अएलै मानवके सभ्यता की रहलै कोन पहनावा रहलै आओर कइसे की बदलि गेलै हिस्ट्री इतिहास पढ़ैसँ हमरा बहुत सारा प्राचीन जानकारी मिलै छै आओर हमरा इसकुलके सबसँ ज्यादा यादगार पल ई छै कि हम एक हम आओर हमर बहुत सारा दोस्त एकबेर लञ्चमे ही भाग आएल छलिए आओर टीचर हमरा सबके पकड़ि लेने छलै तऽ ओ ओहिके बदलेमे हमरा सबके दण्ड भी मिललै हमसब तऽ खुश रहली कि कियाकि ओहि टाइमके दोस्तके समय रहलै आओर वएह हमर यादगार पल रहि गेलै हमेशाके लेल